अहाँकेँ कोनो गाड़ी जे छै से उपलब्ध यऽ ऑटो या कोनो भी जे छै से गाड़ी उपलब्ध यऽ तऽ हमरा जे छै से दिअऽ हम जे छै से अहाँकेँ कोनो दोसर जगह एक जगहसंँ दोसर जगह जे छै से जाएब हमरा बुक करबाके यऽ